ہندوستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے یہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں ہمارا ملک بہت ہی اچّھا اور پیارا ہے اس ملک میں سبھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں ایک ساتھ مل کر بچے چند سالوں میں ہندوستان کے اندر تفریح کے لیے بہت کام کیا گیا ہے جیسے کہ دہلی میں لال قلعہ جامع مسجد کمل مندر وغیرہ موجود ہے جہاں پر دنیا بھر کے لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں کی سبھی چیزوں کو دیکھ کر یہاں کی خوبصورتی کے بارے میں بات کرتے ہیں میرا بھی من تھا کہ میں دہلی جاؤں اور اپنے اس ملک کی خوبصورت عمارتوں کو دیکھ کر اپنا دل بہلاؤں ایک بار میں نے دہلی گیا تو تو مجھے بھی خیال آیا کہ میں لال قلعہ کے طرف جاؤں جب میں لال قلعہ کے طرف گیا تو وہاں پہ میں لال قلعہ کو دیکھ کر میں اتنا خوش ہو گیا میں اتنا خوش ہو گیا کہ میرا دل بھر گیا کہ لوگ کہتے تھے کہ لال قلعہ بہت اچّّھی عمارتیں مجھے یقین نہیں ہوتا تھا کہ لال قلعہ اچّھی عمارتیں ہیں اس لال قلعہ کی عمارتوں کو میں نے دیکھا جب دیکھا تو مجھے بھی بہت اچّھا لگا